भारत हिकु विशाल देश आहे जिते माण्हू वधीक ऐं रोजगार ऐं नौकरीनि जा अवसर घटि आहिनि पहिरीं छा हूंदो हुयो की माण्हू ग्रेजुएजेशन कंदा हुआ डिग्री वठंदा हुआ ऐं सवली रीति नौकिरी ऐं हो रोजगार जो अवसर उनखे मिली वेंदो हो हाणे जो यूथ पंहिंजे नौकिरी ऐं भविष्य लाइ ॾाढो परेशानु आहे हाणे पढ़ाईअ सां गॾु गॾु ॿिया बि नित नया कोर्स आयल आहिनि उहे उन्हनि खे करिणा था पवनि घणेई तरह जो चटाभेटीनि जो हिस्सो वठिणो थो पए मल्टीनैशनल कंपनियूं बि अॼुकल्ह आयूं रहियल आहिनि उहे बि ॿारनि खे सुठो सुठा ऑफर सर्विसनि जा ॾेई रहियूं आहिनि पर उनजे लाइ ॿारनि खे पंहिंजो प्लेस बि कई दफ़ा छॾिणो थो पए ऐं उहे बि कई कलाक उन्हनि खां कमु वठी रहियूं आहिनि पर ॿार उहो करण लाइ बि तयार आहिनि पर अॼुकल्ह कॉम्पटिशन्स मास्टर्स उन खां पोइ एम बी ए वग़ैरह जा कोर्स उनमें बि जंहिं फील्ड में हो अॻियां वधण चाहिनि था उन्हनि में बि उन्हनि खे विशेष गुण हुजणा खपनि उन खां पोइ बि कॉम्पटिशन जो दरु पर इंटरनेट में हीअंर घणा ई सुविधाऊं निकिरी रहियूं आहिनि जिते नीत नवा रोजगार ॿार ॻोल्हे रहिया आहिनि ऐं देश मटिजी रहियो आहे